आङो बर'नि सिंगार फोरखौहाय गौतम गौतम आरो बिग्राय मोनखौ मोजां मोनो आरो हिन्दीनिखौहाय जेनबा लटा मांगेस्कर आसा ब्रुस्लि बिसोरखौ मोजां मोनो मानोना बिसोरो जोबोद मोजां गान खनो गोदोनि अर्ट' गोनां आरो बिसिनि गान खननायावहाय मा मोनसे मोनसे गोथौ गोथौ ओंथि हाबनानै थायो बेखायनो आं बिसिनि गान खननायखौ मोजां मोनो आरो आं मोजां मोनसिननाय रोजाबनाय देंखोनि रोखोमफोरानो जायैबाय जेनबा गोलाव गोलाव गोलाव खनना खनलांनाय सुर बोहाबनाय बा गोथौ देंखो मोनसे मिलौदो गारां हाबनानै थाहैनाय बेफोरबायदि मेथाइफोरखौ आङो मोजां मोनो